दो दो दो हजार चार पाँच एक दो हजार सात छओ पाँच दो हजार नओ सात दो दो हजार बीस आठ आठ दो हजार अठारह